اس مذہب کے بنیادی عقائد اور تعلیمات کیا ہیں ہمارے مذہب میں چار عقائد ہیں حج روزہ زکوٰۃ اور نماز اور ہمارے تعلیمات یہ ہیں قرآن پڑھنا نماز پڑھنا پانچ وقت کی نماز پڑھنا بس دوسروں کا بھلا کرنا یہ تعلیمات ہے اور کچھ نہیں ہے بس ہمارے تو اسلامی دہ اسلامی مذہب ہے پیار کا مذہب ہے سب کو پیار سے ملنا پیار سے بولنا دوسروں کی عزت کرنا اسلام یہی سکھاتا ہے بس ہمیں اور کیا ہے اس کا ہمارا مذہب اسلام